हा ॿुधायो तव्हां हा हा ॿुधायो तव्हां कहिड़ो रीचार्ज कराइणो आहे

हूं ॿ जी बी नेट फ़्री रहंदो टे महीने लाइ फ़्री रहंदो रहंदो ॿ ॿ जी बी ॿ जी बी डेली हा ॿ जी बी डेली रहंदी हा हा हा तव्हांखे छह सौ वालो प्लेन रहंदो जंहिंमें ॿ जी बी डेटा फ़्री ईंदो ऐं हिननि में हॉट स्टार ऐं नेटफ़्लिक्स जी मेम्बरशिप कोन्ह मिलंदी हूअ तव्हांखे अलॻि सां वठिणी पवंदी हू छह सौ वारो प्लान बि आहे ऐं महीने जो कराईंदा ॿ सौ वारो प्लान बि आहे जंहिंमें डेढ़ जी बी ईंदी रोज

ऐं हिक साल जो कराईंदासीं साढा टे हज़ार जे आस पास पवंदव जंहिंमें डेली तव्हां वटि नेट ईंदो ऐं अनलिमिटिड कॉल रहंदा वीडियो कॉल में ऐं ॿ जी बी अनलिमिटिड कॉल रहंदा ऐं नेट्फ़्लिक्स जी मेम्बरशिप अची वेंदी न न न तव्हांखे किथे अचनि जी जरूरत कोन्हे असांजो असांजो रिप्रजेंटिव तव्हांजे घर ईंदो हू तव्हांजे घर ईंदो तव्हांखां प्रूफ़ वूफ़ वठी करे सभु नई सिम ॾई करे तव्हांखे ऐं रीचार्ज बि हूअ ई करी वेंदव ऐं तव्हां ऑनलाइन बि करे था सघो रीचार्ज पेटीम यू पी आई जे थ्रू ख़ाली आधार कार्ड खपे आधार कार्ड खपे ऐं तव्हां हुते अवेलेबिल हुजो घर में बसि एतिरो हूं हूं न न साइन वाइन कुझु न थींदो तव्हांजो ख़ाली प्रूफ़ लगंदो ऐं फ़ोटो लगंदो बसि न न फ़ोटू फ़ोटू कैमरा जे थ्रू फ़ोन जे थ्रू ओॾी महिल खिचजी वेंदो तव्हांखे मेम्बरशिप खपे त हू वारो करायो न खपे त उन हिसाब सां करायो तव्हांजी नीड जे मथां आहे तव्हांखे नेट केतिरो खपे हुनजे मथां न हा

हूं हूं ठीकु आहे ठीकु आहे डन ओके